حالیہ برسوں کے اندر ہندوستانی معیشت کی ترقی کا اگر ہم بات کریں تو اُس میں انٹر نیٹ بیکنگ کا بہت اہم رول ہے یہ سمجھیے کہ بھارت سرکار کا ایک ایسا مشن تھا کہ جس نے ہندوستانی مالیاتی شعبے کو مالامال کر دیا کیوں کہ اِس سے جو ہے یہ ہُوا کہ لوگوں کے پاس جو پیسہ جمع رہتا تھا جو بائی کیش چلتا تھا وہ ختم ہو چُکا ہے اب ڈیجیٹل ہے تو پیسہ وہیں بینک میں جمع رہتا یعنی سرکار کے پاس ہی رہتا ہے پیسہ اگر ہم کسی کو سو روپیے کی چیز خرید رہے ہیں اور وہ ہمیں نیٹ بیکنگ سے پے کرتا ہے تو پیسہ نا ہی ہمارے جیب کے اندر آئے گا نا ہی اُس کے جیب میں رہے گا وہ سرکار کے پاس ہی گھومتا رہتا ہے تو اِس کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈیجیٹل بینکنگ اور انٹر نیٹ بیکنگ کا بہت اہم رول ہے